हेल' बियो बाजै हटेल नि नामबार मोन नामा आंनो माखासे जाग्रा मुवा नांगौ जादोंमोन दायो सुबुंफोरा सा नैजिसो जागोन आरो बिल आबो एसे बुरजायानो जाखागोन नोंथाङा हायोबा माबाफोर डिसकाउन्ट होनो हागोन नामा